अॼु कल्ह ॿारनि खे एप्लीक वारा कपिड़ा वधीक वणनि था यानि कि हुननि जे मथां पैच वर्क थियल हुजे त उन्हनि जे हिसाब सां नवां नवें टाइप जा कार्टून टाइप जा पैच वर्क ठाहिणा था पवनि ऐं उहे ॿारनि जे कपिड़नि ते लॻाइणा था पवनि इन तरह सां थोरो सो भर्त थोरो सो एप्लीक वर्क करे ॿारनि जे कपिड़े खे सुहिणो ठाहे सघिजे थो पियो इनखां सवाइ ॿारनि जे कपिड़नि जे लाइ या लेडीज़ जे कपिड़नि जे लाइ स्मॉकिंग जहिड़ो कम भर्त बि सुठो आहे उनमें चुण ठाहे भर्त भरिणो पवंदो आहे हू मां पहिरीं खां ई बि मुंहिंजो सिखियल आहे पर अॼु कल्ह नए नए तरीक़े जा स्मॉकिंग जो कम थिए पियो उन में वरी सिपूं मोती वग़ैरह लॻाइण जो बि फ़ैशन थी वियो आहे त उहो सभ बि लॻाइण जो तरीक़ो ऐं उन्हनि जी डिजाइनूं ठाहिण बि मूंखे सिखणी पवंदियूं छो त मूंखे सुठो लॻंदो आहे कि कपिड़ा सुहिणा ऐं सुठा हुजनि न इन तरह सां ॿार जेकी पाइनि से उन्हनि खे पसंदि अचणु खपे हाणे वरी उहो पुराननि कपिड़नि जो बि फ़ैशन आहे त ईअं लॻे त भले फाटल आहे पर सुहिणो लॻे त उहा बि टेक्नीक मूंखे सिखणी पवंदी कि कीअं फाटल कपिड़े खे बि सुठो ठाहे सघिजे थो तंहिंखां सवाइ मिक्स ऐंड मैच करण जे करे अलॻि अलॻि टाइप जा ट्यूनिक्स ऐं जैकेट्स वग़ैरह ॿार पाइनि था त उन्हनि जो बि डिजाइनूं अलॻि नमूने जूं आहिनि उहे बि मूंखे सिखणु खपनि त छो त सि उन्हनि ॿारनि खे पंहिंजी ड्रेस पूरी करे कंप्लीट करे उनसां पाइण में मज़ो अचे